स्वास्थ्य सखी रखी गईं हैं आंगनबाड़ी एवं दीदी ये सब को रखा गया है जो घर घर जा कर बताती हैं